बहुत सारा उपन्यास अपन जीवनमे अभी तक पढ़लहुँ हँ जे साहित्यसँ जुड़ल रहै लेकिन भावुक ओ जरुर करैत छै लेकिन जे अहाँकेँ वास्तवमे अहाँके दिलमे प्रेम जगा सकै आओर आँखिमे आँसू आनि सकै अगर ओ एहन बात कयल जाय तऽ हम कहब कि हमर बालपनमे किताब छलै मनोहर पोथी मनोहर पोथी शायद अहूँ परिचित होयब बहुत सारा जे जे भी हमर हमउम्र आदमी छथि ओ निश्चित रूपसँ मनोहर पोथीसँ जुड़ल हैत अगर कोशी क्षेत्रमे छथि तऽ खासकऽ मिथिलाञ्चलमे जरुर तऽ बाजारपर एकटा दोकान रहै आब किताब मिलतो छै कि नहि मिलै छै कतौ नहि देखैत छियैक लेकिन ओ किताब ओकर एगो पन्ना मात्र ओ सामानके पुड़ियामे के रूपमे हम जब खोललियै तब हम देखलियै कि मनोहर पोथीक पन्ना छियैक आओर तभी हम निशब्द भए गेलहुँ ओकरा देखैके बाद आओर हमहुँ अपन बिल्कुल बचपनमे हम चलि गेलहुँ जतय हम पढैत छलहुँ म आकार ल आकार माला ता आकार ल आकार ताला आओर ए सँ एकतारा ऐ सँ ऐनक